دہلی میں ہمارے یہاں بہت سارے مذہب ملتے ہیں الگ الگ طرح کے ہندو مسلم ہو گیا ہندو ہو گیا سکھ عیسائی بودھ دھرم یہ سب ملتے ہیں اور ان یہ الگ الگ ان کے وہ ہوتے ہیں جیسے مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مسجد جاتے ہیں اور ہندو لوگ مندر جاتے ہیں پوجا کرتے ہیں ان کے الگ الگ لوگ سکھ لوگ اپنے جو ہے گرودوارے میں اپنی گرودوارے میں اپنا ماتھا واتا ٹیکتے ہیں چادر وغیرہ ان کا چڑھاوا جو بھی ہوتا ہے یہ کرتے ہیں اور یہ سب لوگ پورے ہندوستان میں ہم مل جل کے رہتے ہیں انڈیا میں دہلی میں ہمارے دہلی میں بھی یہ سب ایک ساتھ ایک جگہ پہ رہتے ہیں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا سب مل جل کے ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں اور ایک ہی محلے میں ایک ہی گلی میں سب جو ہندو لوگ دیوالی مناتے ہیں سب مل کے دیے وغیرہ جلاتے ہیں یہ لوگ اور سب یہ اپنے گھروں میں اپنے آس پڑوس میں پڑوسیوں کو چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں سب لوگ میٹھا وہ مٹھائی ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں عید پہ بھی مسلمان لوگ اپنے ہندوؤں کے گھر میں بھی مٹھائی وغیرہ پہنچاتے ہیں اور مل جل کے ہر فیسٹول مناتے ہیں